وعلیکم السلام رحمتہ اللہ برکاتہ جی کون جی ہاں بتائیے کیا بات ہے کون سا موبائل ہے آپ کے پاس کہاں سے لائے کب خریدا تھا آپ نے دو سال پہلے خریدا تھا تو اتنا بھی موبائل خراب ہو ہی جاتا تھا دوسرا لے لیں آپ دس ہزار دس ہزار سے اچھا پچاس ہزار تک وہ بھی آپ کو پسند ہو دس ہزار سے لے کے پچاس ہزار تک جو بھی آپ کو پسند ہو آپ کو موبائل ٹھیک کروانا ہے کیا ہیلو ہو جائے گا کیا کیا خریدے کیا کیا کروانا ہے بیٹری تین ہزار کی آئے گی جی اور اس کا اسکرینسی چینج ہوگا تو تین ہزار روپیہ لگے گا یعنی آپ کے موبائل میں تین ہزار روپے لگیں گے سپول ضلع کے ایک چوراہے پہ ہے منتشہ موبائل کے نام سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ آ کر کے بات کیجیے وعلیکم السلام